गुबै जिउ राहा दानायनि लामायानो जाहैबाय सोलोंथाइ सोलोंथाइ लायोब्लासो जोङो गासै खामानि एबा बिनि जिखिनि गुमुर बेखौ मोनदांनो हायो मोनसे खामानि मावनो थाखाय जोङो जेरै मबाइल फाहामगिरि मबाइल फाहामगिरि जानो थाखाय जोङो मबाइलनि थाखाय गोबां सोलोंथाइ लानांगोन बै मबाइलाव मा थायो मबाइलनि महर बिनि बेसादफोरनि मुंखौबो जों हानांगोन आरो बेयावनो जोङो गावनो गाव जुदि सोलोंनोब्ला बेखौ जोङो गावनो गाव जिउ दानायनि सायावबो जोङो बेखौ बाहागो खालामना लानो हायो जिउनि राहा बायदि जोङो बेजों मोनसे मावखुलिबायदि मोनसे गासै मानसिफोरखौनो लानानै एबा नोंनि जिखिनि रोंगौथिखौ बिसोरनो सोलोंनानै जे नोङो मोनसे गेदेर मावखुलिबो खुलिनो हायो बेयाव जोङो गोबां बिबांनि रांबो मोननो हायो आरो बेफोर थांखिखौनो लानानै सोलोंथाइ लानाय जायो आरो बे सोलोंथाइआ गुबुन गुबुन रोखोमनिबो जायो